आबादाव बाहायनो थाखाय गोबां जुनारफोर फिनाय जायो बेनि मादाव मोसौआ आबादाव गोबांसिन आरो साबसिन हेफाजाब होयो बियो मोसौआ हालेवनायाव हेफाजाब होयो आरो मोसौआ सुबुंफोरनो गायखेरबो होयो मोनसे रोखोमनि जुनार लाखिनाया साबसिन मानो होननानै बुङोब्ला गोबां गोबां जुनारफोर लाखियोब्ला न'खरनि थाखायबो गाज्रि जायो मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जुनारफोर फियोब्ला न'खरावबो बेमार आजार जाबोनो हमगोन जायनि जाहोनाव मासे एबा बेनि मानै माथाम फियोब्ला साबसिन जायो

जुनारफोरा जुनारफोरा सुबुंनि जिउ राहायाव गोबां हेफाजाब होयो जोरै अमाफोर फिनानै बेखौ उन्दैनिफ्राय गिदिर खालामनानै बेफोरखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो मोसौफोरा मोसौ एबा बोरमाफोरा सुबुंनि थाखाय गायखेर होनानै हेफाजाब होयो